हाँ हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में हमारे देश में विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान विज्ञान की शिक्षा है बच्चों के लिए विज्ञान विद्यालय जाते हैं तो वहाँ विज्ञान से कोई शिक्षा मिलती है ज्ञान मिलता है विज्ञान से ही आज हमारे यहाँ देश में खेती होती है बच्चों को खेत में ले जाकर वहाँ दिखाएँ कि बच्चों खेत में विज्ञान ढंग से वैज्ञानिक ढंग से कैसे खेती की जाती है आज का युग विज्ञान का है विज्ञान के ऊपर ही पैदावार खेत की बढ़ती चली जाए नहीं तो जिस खेत में पहले दस किलो पैदा होता था आज उसी खेत में दस क्विन्टल हो रहा है किसके विज्ञान की बदौलत विज्ञान से हम विज्ञान के जरिये हम किसी बीज को लेते हैं हम बीज से खेत की पैदावार बढ़ाते हैं विज्ञान के जरिये हम अपने खेत के लिए नाइट्रोजन खाद खाद की व्यवस्था करके खेतों में डालते हैं जिससे खेत की पैदावार बढ़ जाती है विज्ञान से ही आज के हमारे बच्चे स्कूल में शिक्षा ले करके एक एक वैज्ञानिक ढंग से मैकेनिकल इन्जीनियर बन करके एक एक नई चीज़ की खोज कर रहे हैं जैसे है अपने यहाँ पहले नहीं होता बनता था लेकिन अपने अब अपने यहाँ अभी बनने लगा है कई सामान ऐसे हैं जोकि विज्ञान के जरिये एक विज्ञान के जरिये से हम इन्जन बना हमारा इन्जन बना विज्ञान के जरिये से हम अपनी खेती का काम करते हैं विज्ञान के जरिये से आज विज्ञान ही एक ऐसा है जिसके जरिये से यह हमारे मोटर दौड़ रहे हैं रेलगाड़ी चल रही है यह सब विज्ञान की देन है हवाई जहाज चल रहा है यह सब विज्ञान की देन है विज्ञान की बदौलत हम आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे देश की एक यह ऐसी शिक्षा है जो विज्ञान की शिक्षा बच्चों को आगे बढ़ा करके एक उस स्तर पर ले जा रही है जोकि एक नई दुनिया बना रही है नया देश बना रहे हैं विज्ञान से ही हमारा देश आगे बढ़ रहा है शिक्षा विद्यालय में एक वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा दी जाती है जोकि वैज्ञानिक ढंग से हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और हम यह कोशिश करेंगे करते हैं कि हमारे बच्चे विज्ञान की दिशा में हमेशा आगे बढ़ते रहें और आगे की शिक्षा मिलती रहे विज्ञान एक ऐसा है कि जिससे सर्वोच्च ज्ञान होता है विज्ञान के जरिये से हमें आज मौसम के विषय में भी पता चलता है कि आज का मॉनसून क्या होगा विज्ञान के ही से हमें पता चलता है कि आज का हमारा तापमान क्या है आज क्या होने वाला है यह एक वैज्ञानिक खोज है जो हमारे बच्चे आज पढ़ करके इस विज्ञान की तरफ़ बढ़े तो सम्भव है कि आगे कुछ और खोज के निकालेंगे ही यह हमारा विज्ञान है हमारे विज्ञान के ऊपर यह हमारी दुनिया हमारा देश टिका हुआ है विज्ञान से ही एक एक पग हम आगे बढ़ रहे हैं अगर आज विज्ञान न होता तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे विज्ञान से ही हमारे आज है कि बम बने हैं जोकि पूरे देश पूरे संसार को नष्ट कर सकता है यह हमारे विज्ञान की देन है हमारे विज्ञान का एक महत्पूर्ण देश का देश है हम अपने यहाँ विज्ञान की बहुत बड़ी एक एक कर रहे हैं यही हमारा देश विज्ञान में सबसे आगे निकले संसार से संसार में पहला स्थान हमारे हिन्दुस्तान का हमारे भारत का विज्ञान में सर्वोपरि स्थान हो हम विज्ञान के लिए इतना तत्पर जो हो रहे हमारा देश हमारी सरकार विज्ञान के पीछे आज की सरकार हमारी यह है विज्ञान के पीछे बहुत ही ज़्यादा प्रयास कर रही है कि विज्ञान आगे बढ़ता चला जाए विज्ञान ही एक मुख्य आधार है कि जिससे कि हमारा देस हमारी सरकार साथ साथ आगे बढ़ सकते हैं और इस संसार में अपना पहला स्थान विज्ञान के जरिये यह रख सकते हैं विज्ञान ही हमें ऐसा मूलभूत है कि जोकि हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चल रहे हैं